जय झूलेलाल अगरि मूंखे मौको मिले न की मां पंहिंजे देश जे या मां पंहिंजे राज्य जी कहिड़ी कला जी शैली ॿारनि खे बाहर देश खे मोकिले सघां थी त मां सभिनि खे पहिरियों सोचंदमि पंहिंजे सिंध जे लाइ सिंध जी सिंधी सिंधियुनि जो जेको बर्थ आहे सिंधियुनि जी जेकी कला आहे सिंधियुनि जा जेके नृत्य आहिनि सिंध जा छेज झूमर डहाका सभई शैलियू मां सोचंदमि की ॿार वञनि बाहिरि जा देश ॾिसे कि असांजे केतिरा सुहिणा सुहिणा बर्थ नी कचो करणु पको करे करे शीशनि जा बर्थ रेसा पाइणु इन्हनि जे हथ इन्हनि वरी जेकी बर्थनि जी साड़ियूं चादरा कपड़ा असांजी सिंध जी टोपियूं जेकी सिंधी टोपियूं पाए करे माण्हू डहाका खेॾनि था या वरी छेज झूमर पाए था झूमणा घुमनि था हुननि जी जेकी रोनक आहे हुननि जो जेको चमक आहे उहा सभिनि खे नज़रि अचणु खपे कि असांजा जेका सिंधी आहिनि असांजी जेकी कला आहे एतरी पुराणी ऐं हेतरी सुहिणी आहे जेके अञा ताईं माण्हू घटि सुञाणनि था असांजा देश जीअं जेकी असांजी कला आहे जीअं शैली आहे ईअं ॿार वञण ज़रूरी आ्हे मां इहे ई चाहिंदमि की असांजी सिंध जी शैली ॿाहिरि वञे